گڈ مارننگ سر سر آپ ہوٹل کے اسٹاف بات کر رہے ہیں سر خدمت آپ کے لیے یہ ہے کہ میں جو ہے آج شام سے آپ کے ہوٹل میں ٹھہرا ہوا ہوں تو مجھے جو ہے کافی دیر سے بہت زیادہ شدید بھوک لگ رہی تھی تو میں نے سوچا کہ کچھ میں آڈر کر دوں آپ کے پاس میں تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ کے ہوٹل میں کیا کیا ملتا ہے کوئی اچھی چیز ہو جو لذیذ ہو اور مجھے پسند آ جائے تو بتائیے سویٹس میں اور شیر کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے کیا آپ کے پاس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے کیا سر گجک ہو کوئی اور اچھی چیز ہو وہ بھی بتا دیجیے آپ جیسے رس گلے اور کیا نام ہے اس کا اچھا اچھا تو آپ آپ کے پاس کیا کیا بتایا آپ نے دوبارہ بتائیے گا جی اچھا اچھا پائے اور یہ تلا ہوا مرغہ روسٹیڈ وغیرہ یہ سب چیزیں نہیں ملیں گی کیا آپ کے پاس اچھا پھر کب ملے گا صبح کے ٹائم میں سر میری اگر آپ کے پاس ابھی آدھے گھنٹے کے اندر آپ اگر آپ بنوا سکتے ہیں آپ سہولیت کے ساتھ میں تو مجھے پائے اور روٹی چار مجھے گرم مل جاتیں تو مجھے میرے لیے بہت بہتر رہتا اور سر بات تو سنیے بٹرس اسکوچ آئس کریم جانتے ہیں آپ سر ایک وہ بھی اور ایک بنانا آئس کریم اور ایک ملک شیک چاہیے مجھے ٹھیک ہے سر اور سر لکھتے رہیے میرا آڈر آپ لکھ بھی رہے ہیں یا صرف یا صرف ایسے ہی اچھا ٹھیک اور کیا نام ہے اس کا مجھے چاہیے ایک ملک شیک اور ایک بنانا شیک بس بس ٹھینک یو سر ٹھیک ہے سر